जो ब्लाउज़ दी थी लोग वह तो खराब हो गया दीदी देखिए कैसे खराब हो गया आप तो दी थी तो मैं तो अच्छा बनाकर दी थी तो खराब हो गया तो मैं सोची कि आप लेकर आई हैं तो फिर से बना दें तो लेकर आई हैं तो बना दें कैसे बनाएँगे ठीक है रुक जाइए हम बना देते हैं उसको फिर उघाड़ेंगे अब तो उघाड़ना पड़ेगा ना उसको तो फिर उघाड़े उघाड़कर उसके बाद फिर बनाए हैं बनाने के बाद उसके बाद उघाड़ेंगे उसको फिर सिलाई करेंगे फिर सिलाई करने के बाद लेस वग़ैरह लगाएँगे वगाएँगे तब ना बनेगा वह तो अब अच्छे से तो ठीक है बनाते हैं तो बिल आपका ब्लाउज़ बना रहे हैं बना दिए लेस उस लगा उगाकर खूब अच्छे से अब ले जाइए अब अच्छा हो गया अरे दीदी आप भी आ गई आपका भी वह खराब हो गया सूट अच्छा लाइए बना देते हैं तो फिर उसको बनाएँगे सूट को कैसे बनाएँगे तो सूट को भी उघाड़ेंगे उघाड़ने के बाद उसको फिर सिलाई करेंगे दोबारा फिर से लेस वग़ैरह लगाएँगे फिर जहाँ पर गलत रहेगा उसको सही करेंगे सही करने के बाद उसको फिर उसके बाद वह खराब हो गया तो फिर उसको बाद बन बनाएँगे सूट को सूट को बनाने के बाद अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको दूँगी तो फिर सिलाई उलाई कर ली सिलाई हो गया अच्छे से अब बन गया दीदी अब लेकर दे जाइए देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है आप भी आ गई दीदी आपका भी खराब हो गया कैसे खराब हुआ है मैं तो अच्छा बनाई थी कैसे खराब हो गया तो फिर ठीक है लेकर आइए आपका सलवार बना दूँ सलवार भी बना दी सलवार को पहले उघाड़ूँगी उघाड़कर उसके बाद फिर कटिन्ग करूँगी अच्छे से फिर से फिर कटिन्ग करने के बाद उसको फिर उसको सिलूँगी सिलने के बाद वह सिलने के बाद सही हो जाएगा तो फिर लेकर जाइएगा तो यह भी सही हो गया तो फिर अब गूलगस्ता था गूलगस्ता भी बेकार हो गया तो गूलगस्ता को कैसे बनाऊँ गूलगस्ता को फिर उघाड़ूँगी उघाड़ने के बाद उघड़ जाएगाा उघड़ने के बाद उसको फिर सही करना है कैसे सही करना है उघाड़कर उसको गूलगस्ता को गूलगस्ता उघड़ जाएगाा पूरा अच्छे से फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी डिज़ाइन को फिर बनाऊँगी अब तो फिर बनाना पड़ेगा ना उसको तो फिर उसको बुनूँ उनूँ बिनूँ उनूँगी बिन उनकर उसके फिर उसको गूलगस्ता का जो डिज़ाइन रहता है गोल गोल फूल बनाऊँगी फूल बनाने के बाद कर उसपर मोती लगाऊँगी मोती लगाने के बाद जो जो वह रहेगा गुलगस्ता का जो ठण्डा की बोतल मिलती है उसको बोतल को काट काटकर लम्बा लम्बा लम्बा काटकर उसमें धागा लपेटेंगे धाबा धागा लपेटकर लपेटने के बाद उसको सही करेंगे सही करने के बाद उसको फिर चिपकाएँगे चिपकाकर फिर उसके बाद गुलगस्ता के अन्दर डालेंगे फिर फूल को जो फूल बनाए रहेंगे गुलाब का चाहे किसी चीज़ का तो उसको लपेट लेंगे लपेटने के बाद जब लपटा जाएगा तो सही हो जाएगाा तब फिर फूल को रख रखकर फिर उसमें मोती बैठाएँगे मोती बैठाने के बाद वह सही हो जाएगा ना मोती बैठा देंगे तो सही हो जाएगा पूरा तब मोती बैठने के बाद वह सही हो जाएगाा तब फिर कहेंगे दे अच्छा बन गया देखिए अच्छा बना दिए अब अब आप लेकर जाइए दीदी सुन्दर बना दिए गुलगस्ता फिर वह गूलगस्ता बनाने के बाद फिर मेज वह मेजपोश भी आ गया खराब हो गया तब उसको भी बनाना पड़ेगा अब कैसे बनाएँ फिर उसको उघाड़ना पड़ेगा बिखड़ना पड़ेगा फिर उसको बिगाड़ेंगे बिगाड़ने के बाद फिर उसको बनाएँगे लाइए उसको बना देते हैं तो फिर उघाड़ उघाड़कर उघाड़कर रखेंगे फिर उसके बाद उसको बुनेंगे पूरा बिन उनकर सब रखेंगे फिर उसके बाद फूल लेंगे फूल को फिर बनाएँगे फूल को भी बनाकर बीनकर फिर उसके बाद मोती मोती लगाकर उसको सिलेंगे मोती लगाकर फिर जो मेजपोश रहेगा मेजपोश में भी उसको मेरे को सीलना है ठाँय ठाँय ठाँय पाँचों कोने पर डिजाइनिन्ग लगानी है डिजाइनिन्ग लगाने के बाद वह जब बन जाएगाा तो फिर सही हो जाएगाा सही होने के बाद वह सही हो जाएगाा जब ना तब वह अच्छे से तब फिर देखिए अच्छा बनेगा तब फिर उसको चिपका उपका देंगे तो देखिए अब सही हो गई है यह चीज आपका झूमर भी खराब हो गया कैसे झूमर खराब हुआ है झूमर तो मैं अच्छा बनाई थी कैसे खराब हो गया तो ठीक है रुक जाइए हम बनाते हैं कैसे बनेगा तो झूमर को उघाड़ेंगे उघाड़ने के बाद झूमर को फिर उसके बाद उसको हमलोग उसको धागा लपेट लपेटकर कटिन्ग करेंगे कटिन्ग करने के बाद कटिन्ग करने के बाद बनाकर उसको फिर देंगे आपको